دوسری دنیا پہ جینا آسان تو نہیں ہے اب جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چاند پر جا چکے ہیں اور کتنی بار گھوم کے آ چکے ہیں اور وہاں دنیا بسانا چاہتے ہیں وہیں رہنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہاں پانی نہیں ہے ان کی وجہ رہ نہیں پاتے اور آکسیجن نہیں ہے ہوا نہیں ہے سانس بھی نہیں آتا بالکل نہیں ہے تو وہاں رہا نہیں جاتا تو ہمارے سائنٹسٹ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے پانی مل جائے ہوا بن جا اور وہاں پہونچائیں پھر وہاں دنیا بسائیں بہت اچھی سوچ ہے ہاں بسانی چاہیے لیکن کوشش میں لگے رہے ہمارے سائنٹسٹ تو ہو بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں دنیا بھی بس جائے اور ہم بھی جا سکیں اور بھی دیکھ سکیں اور رہ بھی سکیں